آج کل کے دور میں بائک چلانا ہر انسان کی پسند ہے اور ضرورت بھی ہے کیونکہ بائک کے بغیر آج کل لوگوں کے لیے بہت سے چیز سامان لانا بہت آسانی سے نہیں آ سکتا بائک ہمارے چلانے میں بہت سے چیز یہ ہوا کہ لوگ کہیں پہ اگر جاتا ہے تو بائک ہی سے جاتا ہے زیادہ تر لوگ جیسے کہ پچاس کلو میٹر تک ایک سو کلو میٹر بائک ہی پسند کرتے ہیں اور آج کل ہمارے گھر کے ہر گھر کے اندر بائک ہوتا ہی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے کیونکہ بائک کے بنا آج کل کوئی بھی کام نہیں ہوتا اس لیے آج ہمارے زندگی میں اور ہمارے بھارت میں یہاں تک کہ ہر ایک گھر گاؤں کے اندر کم سے کم ایک بائک ہونا ضروری ہے اس وجہ کہ اگر انسان رات میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو بائک ہی سے لے کر ہاسپیٹل مطلب لے جاتا ہے اور وہاں اس کی اچھی طرح سے علاج علاج ہوتا ہے اور بائک ہمارے زندگی میں بہت اچھی چیز بھی ہے کیونکہ ہم اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے بائک زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے بائک کا ہونا ضروری بھی ہے